बदलतै जलवायुके कारण हमरा यहाँके खेतीमे बहुत ही गन्दा प्रभाव पड़ै छै बहुत ही जादा असर होइ छै नुकसान होइ छै खेतीमे बहुत सारा नुकसान होइ छै बाढ़के समयमे बाढ़के समयमे जे होइ छै धानके फसलके डुबाए दै छै आओर बहुत सारा नुकसान होइ छै धानके खेतीमे जकरा से किसानके बहुत ही दिक्कत होइ छै आ रौदीके समयमे रौदीके समयमे जे फसलके जलाए दै छै जकरा से किसानके बहुत ही नुकसान होइ छै आ कठोर जाड़के समयमे कठोर जाड़के समयमे पल्ला मारि दै छै आलूमे जकरा वजह से आगके किसानके ने ओकर साइडमे आग लगबैके पड़ै छै ताकि ओकरा पल्ला आलूके नहि मारैके छै ओलाके समयमे ओला ओला तूफानके समयमे जब गेहूँ मक्कइके ने सुताए दै छै नाश करि दै छै जकरा वजह से किसानके बहुत सारा बाधा उत्पन्न होइ छै नुकसान होइ छै आओर खेतीके वजह से पूरा इनसानके नुक किसानके नुकसानके सामना करऽ पड़ै छै आरो अनेक तरहके बाधा उत्पन्न होइ छै आओर फसल पूरा तरह से नष्ट होइ जाइ छै आओर फसलके पूरा नुकसान होइ छै जकरा वजह से किसानके बहुत सारा समस्या उत्पन्न होइ छै ये सब समस्या जलवायुके कारण होइ छै